हॅलो मोम्स किचनान फोन लागला हा कांय वेळ पयलीं न्ही हांवें तुमच्या हॉटेलांतल्यान फ्राय रायस गो गोबी मंच्युरीयन ग्रेवी ऑर्डर केल्ली म्हाका न्ही ताच्या बद्दल तुमकां किदें कळीत करपाचें आसा तुमच्या जेवणा जेवणाचें एक्चुली कागाळ दिवपाची आसा तुमचो जो फ्राय डायस फ्राय रायस आशिल्लो पळय तो सामको बेळशेल्ल्या भशेन लागतालो आनी ताका तेल खूब आशिल्लें इतलें बी तेल मनशाक बरें न्ही हें तुमकां खबरूच आसतली आनी तें तेल सामकें तुमी मारून दिल्लें सारकें आनी तो खावपाक सुद्दां खावपाक सुद्दां बरो नाशिल्लो ताका बरो टेस्ट नाशिल्लो आनी गो गोबी मंच्युरीयन ग्रेवी ग्रेवी सामकी पातळ आशिल्ली उदक उदक कशें आनी ते बॉल्स आसले पळय मंच्युरीयन बॉल्स ते सुद्दां सामके फुसफुशीत कशे मोव मोव शे आसले बरें क्रिस्पी अशे नाशिल्ले हेंच म्हाका तुमकां तुमच्या जेवणा बद्दल कागाळ सांगपाची आशिल्ली कारण तुमी फुडल्या फाटीं हातून सुदारणा करून तुमच्या हॉटेलाची नांव घाण जावच्या पयलीं वांटोवपाक शकतले म्हणून ही म्हजी कागाळ आशिल्ली